म्हाज्या आयुश्यांतल्यान सगल्यान सुंदर जागा हांव भोंवलां म्हणजे तें कॅरला कॅरला म्हणटा एक देवाचीच जागा कशी आमी कॅरलाक ट्रेनींतल्यान ट्रेवल केल्ली आनी कॅरला लागीं पावता पावता सगल्या घरा फुडल्यान कॅनल्स आनी न्हंयों दिसता त्या न्हंयेंतल्यान बो बोटी हावज बोट्स वता तो एक सामको वेगळोच एक्सपिरियन्स आशिल्लो म्हाजो थंड उदक व्हांवता आनी त्या बोटींतल्यान वतना वयल्यान माडाच्यो सावळी पडटा तो एक सामको श्रीन एक्सपिरियन्स आशिल्लो त्या न्हंयेच्या टोटल कोनट्रास्ट म्हणजे दर्याची मोट्टी ल्हारां दर्याचे देगेर वचत जाल्यार मोट्टी ल्हारां येवन दर्या देगेर पडटा तो आवाज कानार सामको बेस्ट पडटा तसोच जो मोठ्ठो वारो केंसांतल्यान तुका फील जाता तो सामको मनांक भरून येता तशीच हांव कॅरला खूब देवळांय भोंवलीं मन शांत जाता जेन्ना देवळांनी त्या पावता आनी मेडीटेशन सुद्दां हांवें त्या देवळांनी केल्लेलें आसा खावपाचे पदार्थ जाल्यार थंय सामकें वेगळेच नुस्तें आनी केळीं ही तुका वाटेक वता थंय थंय दिसता रस्त्याच्या कुशीक सुद्दां लोक बसून तुज्या फुडल्यान बनाना चिप्स करून दिता जनावरां जीं पयलीं म्हणटा ती हांवें हत्ती वता थंय हत्ती देवळांनी आमकां पळोवपाक मेयटा ते पालक्यो बीन ओडटात देवाच्यो